गैस एजेंसी मां साक्षी हाणे इंदिरा नगर में कलेवा ते रहंदी आहियां मुंहिंजे घर जो पतो पंद्रहं सौ बावन आहे लेकिन हाणे मुंहिंजो घरु तबदील थियो आहे उन जो पतो छह सौ सैतीस सी ब्लॉक अरावली मार्ग आहे हाणे मुंहिंजो सिलेंडर हिन ई ए पते ते मोकिलिजो मुंहिंजो कंज़्यूमर आईडी नंबर छह छह तीन दो एक आहे कृपा करे हाणे मुंहिंजो सिलेंडर छह सौ सैतीस में मोकिलिण जी कोशिशि कजो